चित्रकला भी आज कल मनुष्य के जीवन में बहुत चित्रकला का बहुत बड़ा महत्व महत्व है आज कल लोग चित्रकला के नाम पर चित्रकों चित्रों के नाम पर अच्छे अच्छे मन्दिर अच्छे अच्छे घरों को बढ़िया चित्र बनाकर के जैसे भगवान शिव की मूरत है चाहे शंकर की मूरत हो चाहे वो श्री राम चन्द्र जी की मूरत हो और उनका रंग रोगन करके एक अच्छी कला एक अपने में ये भी अपने में एक बहुत बड़ी कला है चित्रकला के नाम पर आज कल ज़माने में लोग यहाँ तक कि ग़रीब तबके के लोग जो चित्रों में चित्र को बनाने वाले चित्र में बनाने के माहिर हैं जो वो एक एक चित्र की बनाने में कम से कम पचासों हज़ार रुपये भी लेते हैं अभी हमारा राम मन्दिर बना उसमें भी चित्रकारों ने अपनी क्या छटा बिखेरी जिसे देखते ही बनता है इतना अच्छा सुन्दर चित्र बनाकर के और मन्दिर को सजावट करके एक अपने आप में एक अद्भुत है आज कल जो भी वहाँ पर दर्शनार्थी पहुँच रहे हैं और वहाँ के चित्रों को देखकर के एक बहुत बड़ा गौरविंद होते हैं तो और बहुत बड़ी तारीफ़ करते हैं कि इस तरीके की चित्र कला जो है कोई एक कला जो है ये कला एक अपने में बहुत बहुत ही बे एक अलग बात है यहाँ तक कि चाहे कोई देश हो चित्र के नाम पर भारत देश आज सबसे सर्वोपरि है काफ़ी समय से हम लोग हमारा देश हमारे कलाकार पीछे चल रहे थे लेकिन आज भारत देश उन देशों से बढ़कर के और आगे निकल चुका है पहले लोग जर्मनी लोग चाइना लोग अमेरिका के वहाँ के चित्रकार लोग लोग जो है अपनी अपनी चित्रों की वाहवाही लूटते थे लेकिन आज हमारा ये भारत देश आज चित्रकला के नाम पर बहुत आगे बढ़ चुका है और आगे बढ़ता रहेगा इस मन्दिर के नाम पर चाहे वो रंग रोगन हो शंकर जी का हो या भगवान राम का हो या भगवान शंकर का हो या विष्णु भगवान का हो चाहे वो संतोषी का माता माता मंदिर क्यों ना हो चाहे लालते माँ का मन्दिर हो चाहे चन्द्रिका का मइया का मन्दिर हो उनका रंग रोगन करने में बहुत बड़ा जो है चित्रकारों ने आज विजय प्राप्त की है और ई चित्रकला को देखकर के आज जहाँ तक अपना भारत देश है बहुत आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा और चित्र कला जो है आज कल सबसे एक बहुत अच्छी कला है उसका सही रंग रोगन हो उसको सही ढंग से बनाया जाए सब सही ढंग से बनाया जाए और उसका सही रंग रोगन किया जाए और रंग रोगन करने के बाद रंग रोगन करने के बाद सही उसको उसकी सही दिशा दी जाए आज कल यही सबसे बड़ी चीज़ है समझे तो ये आज कल यहाँ तक चित्र का नाम पर है उसमें हमारा और हमारे जितने भी चित्र चित्रकार बंधु हैं तो चित्रकला आज समाज में सामाजिक जीवन में सबसे ऊपर है और भारत को समा भारत सम भारतीय समाज को प्रभावित कर रही है और उदाहरण के लिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो नया मन्दिर राम चन्द्र अयोध्या जी में बना उसकी उसकी चित्रकला देखते ही बनती है बाहर से आकर के कलाकारों ने उसका कम्पिटीशन हुआ कम्पिटीशन में हमारे भारत देश के कलाकारों ने जितना अच्छा काम रंगो रोगन करके किया उसका उसका जो है एक नया उदाहरण अब हमारी आज अयोध्या दे रही है और इस तरीके से हमारे लखनऊ के अंदर एक बहुत पुरातन पुराने पुराने ज़माने से राजा रोज रजवाड़ों के वहाँ से इमामबाड़ा जिस तरीके से देख रहे आप दिल्ली में कुतुबमीनार देख रहे हैं इस तरीके से तुम्हारा आगरा का ताजमहल देख रहे हैं इस तरीके से ना जाने कितने चित्रकार लोगों ने पहले जो है लेकिन उससे आज काफ़ी गुणे ज़्यादा बढ़कर के यहाँ पर हमारा भारत देश आगे है और आगे बढ़ता रहेगा इसी के लिए हम भारतीय सामाजिक जीवन से और भारतीय समाज को चित्रकला के नाम पर और जहाँ तक भारत देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा और चित्रकला अपनी अपनी छटा बिखेरती रहेगी